हाँ क्या पर्यावरण हैं क्या आप स्थान से बोल रहें क्या जी सर मैं वहाँ विजिट करना चाहता हूँ तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से पक्षी देखने को मिलेगा सर मैं अभी पटना में रहता हूँ और मैं वहाँ से मैं ख़ास कर ख़ास कर के इन ग्रमीण क्षेत्रों की पक्षियों को देखना चाहता हूँ कि इनकी क्या स्थिति है

तो क्या गि क्या गिद्ध देखने को मिलेगा गिद्ध देखने को मिलेगा और सर यहाँ पर मतलब पक्षियों की कैसी विविधता है अब सर मैं चाहता हूँ कि तोता का झुंड देखूँ तो कौन सा समय उपयुक्त रहेगा ठीक है सर हलो हाँ सर और यहाँ पर मतलब वो कबूतर वग़ैरह का भी और गोरैया मैंने सुना है कि सफ़ेद कौवे बहुत कम हो गएँ हैं अब वो दिखाई नहीं देतें

ठीक है ठीक है सर मैं आ रहा हूँ तो फिर मैं देखूँगा